शहरी स्कूलों में पढ़ने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं कोचिंग वगैरह टूसन एस्टा क्लास ये सारी सुविधाएँ शहरों में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं एक तो शहरी इस्कूलों में खेलने के लिए माहौल कम मिल पाता है उसमें पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस होता है जिससे कि अच्छे पढ़ाई हो सके अच्छे सुविधा मिलेंगे टीचरों की ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में इसलिए थोड़ा कम पढ़ाई मिलती है क्यों ग्रामीण माहौल गाँव का जो माहौल है वो गाँव के तरह खेल कूद आदि इत्यादि हर एक काम में करना पड़ता है और काम करने पड़ते हैं या पढ़ाई के लिए टाइम समय कम मिल पाता है गाँवों में खेलों में ज़्यादा रुचि रहती है इसलिए पढ़ाई कम कर पाते हैं